साढ़े इत्थें जेह्के अलग अलग ट्रडीशन न जेह्के लोग फालो करदे न ते मतलब अलग अलग इत्थै धर्म दे जाति दे लोग रौंह्दे न ते साढ़े इत्थै कोई भेदभाव निं होंदा ऐ साढ़े पर सारे अपने अपने उस गॉड गी मनदे न ते सारे गै मतलब अपने अपने गॉड गी मतलब बड़ी गै शरधा कन्नै दिला कन्नै भरोसा करदे ऐ कि जे ऐ उप्परा आह्ला गै ते साढ़ी डोरी जेह्की ऐ ओह् रब दे हत्थ गै इत्थै जि'यां हिंदु घर्म दी गल्ल करो ते हिंदु धर्म बिच्च भगवान गी मतलब तेती करोड़ देवी देवतें गी मन्नेआ जंदा ते मतलब बड़े अच्छे कन्नै पूजा कीती जंदी ऐ जि'यां सबैह्रे उट्ठियै पैह्ले शनान होंदा शनान करो फ्ही उसदे बाद सुरज गी पानी देओ तुलसी दी पूजा करो ते उसदे बाद होंदा फुल्ल चुनियै ओह्दे उप्पर अर्पित करदे ते फ्ही जोत जगाइयै फ्ही आरती करियै फ्ही पूजा सम्पन्न होंदी ऐ ते इक मनै बिच्च ओह् अलग गै शांति होंदी मतलब कि अस जि'नें गी मनदे न उ'नें बी साढ़े उप्पर हत्थ रक्खे दा कि मतलब कि इन्ने अच्छे कन्नै ओह् असेंगी सम्हाला दा ऐ ते जेह्का बी कोई साढ़े कोई बी सेरैमनी होंदी ऐ ते उस च साढ़े पैह्ले कु'न आंदा मतलब कि भगवान दी गै पूजा करदे न देवतें दी पूजा करदे न सारें कशा पैह्ले साढ़े ओह् गै आंदे न उ'नें गी गै सब किश चाढ़ियै गै सब किश बाद च किश बी तेहा होऐ ओह् शुरू बिच्च होंदा जां कोई ब्याह् होऐ जां किश मूनन होन ते सारें कशा पैह्ले साढ़े केह् होंदा कि भगवान दी पूजा होंदी ऐ उसदे बाद गै साढ़े सारे समारोह् समाप्त होंदे न ते ते जेह्के बी मतलब कि इत्थै साढ़े हिंदु धर्म च ऐ कि रोज सबैह्रे उट्ठियै बी पूजा करनी ते शामीं उट्ठियै बी पूजा करनी ते पूजा बगैर ओह् आह्ला सुकून बी निं थ्होंदा ऐ मन शांत बी निं होंदा ते जिन्ना गै मतलब जादै गै तुस अपने गै जिन्ना पूजा पाठ करो मनै गी उन्नी गै संतुश्टि मिलदी ऐ ते हिंदु धर्म च एह् होंदा की अलग अलग कताबां होंदियां जि'यां की श्रीमद्भगवद कथा रामायण होंदी उं'दा पाठ बी रक्खेआ जंदा ते जि'यां गै लोह्ड़ी होऐ मतलब कि नवरात्रोेे होऐ ते मतलब अपने घर दुर्गा पाठ बी रक्खांदे हवन करदे लोग मतलब कि बड़ी शरधा कन्नै करदे